हां जी केह् होएआ हां जी बस ठीक ऐ तुस दस्सो बस ठीक ठाक होर बच्चे ठीक नी हां जी बच्चे बुच्चे सारे खरे हून कुड़ी केह् करा दी थुआढ़ी बड्डी मेरी बड्डी कुड़ी ओह् तुआईं लग्गी दी ऐ कुतै कुत्थे लग्गी दी इत्थे लग्गी दी स्कूलै च प्राइवेट जां कुतै मास्टरएआनी अस दिक्खे दा ते ऐ निक्की बी ऐ इक ते इक दा ते होई गेआ ऐ बड्डी दा बी करी ओड़ना पर मुड़ा बड़ा चंगा शरीफ बचारा ते मिगी बी केह् दस्सना कुड़ी गी पुच्छना पैह्ले ते फिर गल्लबात करचै करगे ते दिक्खी लैएओ फिर हां ते पुच्छो फिर औंदे गै हां उसी आन देओ हून उन्नै आना ऐ कि दो ढाई बजे स्कूलै ते हां ते तुस सनाओ हून केह् करचै ते अ'ऊं मुड़े आह्ले कन्नै गल्ल कराचै रिंग सेरामनी फिक्स करनी ऐ असें हां डिब्बा शिब्बा रिंग सेरामनी अल्ली कुत्थै अल्ली डिब्बा शिब्बा होंदा दिक्खने आं मुड़े आह्ले कुड़ी बी दिक्खी गे ओह् हून इ'यां थोह्ड़ी इयां रिश्ते होंदे इ'यां पता शता लैना चलो दिक्खने आं जेह्का किस्मत च होग उ'ऐ होना हां दिक्खने हां फिर करगी में बड़ा शैल घर ठीक ऐ जी ठीक ऐ ओके जी ठीक ऐ ओके अच्छा जी